सबसे बड़ी जो ताकत है मैं मानता हूँ कि मेरा परिवार है और मेरे दोस्त हैं क्योंकि हर छोटी बड़ी परिस्थितियों में विकट परिस्थितियों में मेरे खुशी के माहौल में मेरा परिवार मेरा साथ देता है मेरे दोस्त यार हमेशा खड़े रहते हैं सबसे बड़ी कमजोरी की बात करूँ तो तो भी वही हैं परिवार है क्योंकि परिवार के साथ यदि कुछ होता है परिवार का एक सदस्य भी बीमार रहता है तो पूरे परिवार पर इसका फ़र्क पड़ता है और दोस्त यार कमजोरी हो सकते हैं मतलब एक सम्भावना है ज़रूरी नहीं कहूँगा कि दोस्त यार कमजोरी हैं क्योंकि लेकिन परिवार का कोई सदस्य जब बीमार होता है या उस पर कोई परिस विकट परिस्थिति आती है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है और सबसे ज़्यादा मैं क्योंकि घर का मुखिया हूँ तो मैं प्रभावित होता हूँ